بھارت میں ہر چیز مہنگا رہتا ہے ہمیں جلدی مطلب ٹرین کا بھی ٹکٹ بہت زیادہ میں ملتا ہے اس میں بھی جلدی نہیں ملتا ہے مہنگا بھی بہت سارا مہنگا ملتا ہے ٹکٹ جب مطلب کھانا بھی بہت زیادہ مہنگا مانگتا ہے جانبے کرتے ہیں اسی لیے بے بھارت میں ہر چیز ہی کی مہنگائی ہے ٹکٹ میں بہت مہنگائی ہے کھانا میں ہر چیز میں مہنگائی ہے کچھ بھی خریدنے میں بہت سارا روپیہ لگ جاتا ہے سب میں ٹیکس ٹیکس لگتا ہے مطلب مہنگائی بہت ہو جاتا ہے ہر چیز ہر چیز مہنگا مل جاتا ہے کھانا ٹکٹ ہر چیز کی ہی مہنگائی ہے بھارت میں ہر چیز پہ ہی مطلب ہر چیز میں زیادہ روپیہ لیا جاتا ہے ٹکٹ میں بھی لیا جاتا ہے چپسس اوپس جتنی چیز مطلب آتا ہے ہر چیز میں روپیہ لیا جاتا ہے مہنگائی بہت ہے بھارت میں مہنگائیے کا اسی لیے ٹکٹ جلدی بھی نہیں ملتا اس پہ بھی نہیں کتنا وقت لگتا ہے ٹکٹ کٹانے میں بہت روپیا لگتا ہے پھر جانے میں پھر کھانا خریدتے ہیں تو بہت مہنگا ملتا ہے پھر کھانا خریدتے ہیں تو ہر چیز کا مہنگائی ہے ہر چیز مطلب مہنگائی ملتا ہے کھانا پانی بھی خریدتے اس میں بھی مہنگا ہوتا ہے سب جا ہر چیز کی ہی مہنگائی ہے بھارت میں